नमस्ते भैया नमस्ते क्या हाल चाल हैं हाँ हाँ ज़मीन बिकवाते हैं और वो खरीदते भी हैं आपको बेचना है या खरीदना है खरीदना है अच्छा अच्छा तो कितनी लेंगे आप हाँ हाँ तो हज़ार स्क्वायर फ़ुट भी मिल जाएगी लेकिन ये मानिए आप तीन साढ़े तीन सौ रुपए या चार सौ रुपए स्क्वायर फ़ुट पड़ जाएगी जैसी आप लेंगे कई प्लाट हैं हाँ और लाॅन भी है हाँ रोड हाँ रोड साइड से थोड़ा हट के है लेकिन आपको रोड मिल जाएगा सीधे सीधे हाँ हाँ तीन सौ चार सौ रुपये स्क्वायर फ़ुट है आप वो यहाँ आपकी बस् हाँ बस्ती भी है और वो जो प्लाट और प्लाटिंग भी हो चुके हैं आप जो लेना चाहो वो ले लीजिए आज समय हो तो आज ही बताओ चलें या आप बताओ कल चलें जैसा आप बताइए अरे चार सौ का आप ओ एक हज़ार से गुणा कर लेओ हाँ और हो जाएगा हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है आप देख लो चाहे आ के देख लो चलके बताओ अभी चलें हाँ हाँ हाँ जैसा आप बताइए वैसा तुम देख लो भैया और वो आपका वाजिब भी लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं है हाँ ऐसा कुछ नहीं है कोई दिक्कत नहीं आएगी आप जो है रोड साइड लेना चाहो तो रोड साइड भी मिल जाएगी और आपके चले दोनों तरफ हाँ रास्ता भी अच्छी है हाँ आप जब मौके पे चलेंगे तभी आपको एहसास होगा कि हाँ मतलब प्लाट सही है या ग़लत है और और भी लेना चाहें वो जो लोग हाँ हाँ और भी जो लोग लेना चाहें वो भी ले सकते हैं उनसे भी सम्पर्क कर लेना आप हाँ हाँ तो आओ चलो चलो आप ही देख लो पहले भैया कोई दिक्कत नहीं आओ भैया अच्छा चाय वाय चाय चाय वाय मंगवाएँ चाय हाँ हाँ नहीं आप दिखवा लीजिए भैया हम तो इसीलिए तो बैठे हैं भाई आप तो जानते ही हैं हाँ और भैया बताओ पानी ठण्डा पियो पानी पिलाएँ या क्या करें चलो चलो चलो चलो चलाे ठीक है ठीक ठीक हाँ आज क्या आज हाँ आज चलिए चाहे कल आना कोई दिक्कत नहीं है जी ये आपको सिंघानिया मिल जो है हाँ सिंघानिया मिल मिस्री रोड पे हाँ बढ़ियाँ वहीं पे प्लाट है

ठीक ठीक है ठीक ठीक है ठीक